جی ہاں دنیا میں اور خاص طور پر بھارت پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر کچھ شاندار ادارے ہیں بھارت میں مشہور آرٹ انشٹیوٹس سر جے جے اسکول آف آرٹ ممبئی بھارت کا سب سے قدیم اور معروف ادارہ فیسلٹی آف فائن آرٹ ایم ایس یو بڑودرا بہت خاص تکلیفی ماحول بہت تکلیفی ماحول رچنا سنسد ممبئی ڈیزائن اینڈ اپلائڈ آرٹس کے لیے مشہور شانتی نکیتن وشوا بھارتی یونیورسٹی ربندر ناتھ ٹاگور کی بنیاد اگر میرے اپنے فنی کیریئر کے اہداف ہوتے اگر میں فنکار ہوتا تو شاید میرے اہداف ہوتے اپنا منفرد اشٹائل بنانا جو لوگوں کو فوراً پہچاننے والا ہو پہنچانے والا ہو نمائش کرنا گیلری یا آن لائن آرٹ سے روزگار بنانا مثلاً کمیشن ورک این ایف ٹی ایس یا آرٹ ٹیچنگ دنیا کے مختلف کلچرس کو اپنی ڈرائنگ میں لانا جیسے دیسی آرٹ فلوک جدید امتزاج منصوبہ بندی کیسے کرتا روزانہ روزانہ کچھ وقت پریکٹس کے لیے نکالتا ہر ہفتے ایک نیا موضوع پر کام کرتا مثلاً آنکھیں پانی روایتی لباس وغیرہ اپنے کام کو انشٹاگرام یا ڈیوا ئنٹ ڈیوائنٹ آرٹ پر دکھاتا رائے لیتا مہینے میں ایک بار کسی آن لائن کورس میں خود کو چیلنج کرتا سال میں کم از کم ایک بار کسی مقابلے میں شامل ہوتا